साढ़े इंडिया बिच्च जेह्डी जी डी पी ऐ ओह् बड़ी ज्यादा बढ़ी चुकी दी ऐ ते ओह्दे कारण साढ़ा जेह्ड़ा एक्नामी ग्रो ऐ ओह् होआ दी ऐ ते साढ़ा इंडिया जेह्ड़ा ऐ ओह् फिफ्थ नंबर उप्पर ऐ आई चुकै दा ऐ कैह्दे कारण जी डी पी दे कारण ते में तुसें गी सनानी आं कि ओह्दे बाद जेह्ड़ा साढ़ा बैंकिंग सिस्टम ऐ ते अज्जकल सारियां चीजां जेह्ड़ियां न ओह् इंटरनैट कन्नै कुदै ना कुदै कनैक्ट न मतलब सारियां जेह्ड़ियां सिस्टम जेह्ड़ा ओह् इंटरनैट कन्नै अज्ज कल हर इक चीज इंटरनैट कन्नै होई सकदी ऐ ते जेह्ड़ा बैंकिंग सिस्टम ऐ ते पैह्ले एह् हा कि तुसें बैंक बिच्च चलियै जाना पौंदा हा हर इक चीजा कोला लेकिन अज्जकल ऐसा बिलकुल बी नेईं ऐ तुस अपने फोन उप्परा इक दुए तुस पैसे ट्रांसफर करी सकने हर इक चीज जह्ड़ी ऐ थुआढ़ी इंटरनैट पर होई जंदी ऐ ते एह्दे कारण अस आक्खी सकने कि जेह्ड़ी टैक्नाॅलजी ने बहुत ज्यादा तरक्की करी चुकी दी ऐ ओह्दा कारण साढ़ा जेह्ड़ा इक्नामी सिस्टम एह् ग्रो करा'दा डिवलेप्ट करा'दा अस फाईनैंसियल बी एह् जेह्ड़ा ऐ इनक्रीज होआ दा ऐ